हेल्ल' खोनादों अ खोनाबाय नोंथां औ आच्चा बुंनो हागोन

अ अ अ अ

अ अ अ बेखौ नोंथाङा सोंहरनायनि थाखाय हामबाय होननोसै आं बेनि सोमोन्दै आं मिथिनाय मथेब्ला बे एन आर सि नि खामानियाथ' मथामथि फ्राय अफिसियेलि जोबनायानो जाहैबाय नाथाय बे गोजौ थाखोनि खाज्य'खरि जाथ'वाखै आरोखि पेन्दिंयैनो दङ औ जेरैबायदि थांखिजोंहाय बेखौहाय मावनाय जादोंमोन बे थांखिखौहाय मावफुंनो हायाखै आरो बेनो मावफुंनो हायाखै ओहो खार'न

अ अ जानोबो हागौ औ औ औ औ औ औ औ

हयथ' गोजौ थाखोनि माखासे अफिसारफ्रा सावरायनायनि गेजेरजोंहाय हयथ' माबा मोनसे समयखौ फिक्स खालामनानै हयथ' बेनिफ्रायनो जुदि खामानिखौ मावनो हायोब्ला हयथ' बेनि सोमोन्दै सावरायदों खोमा बेखौ नेदों खोमा हयथ' बेखौनो जानो हागौ माखासे टेकनिकेल असुबिदाफ्रा पेन्दिं जानानै दङ औ औ जाफुङाखै औ मावफुङा गेरान्टि गैया ओहो औ बेनो औ बेनोमोन ना नोंथांनि मिथिनो लुबैनाया हामबायसै दे